हैलो हलो हैलो हे त्रिभुवन सूपरमार्केट आहे हा भाऊ मूंखे थोरो सामान खपंदो हुयो हा हा हा ॿुधो हिकु गिह जो दॿो खपे रीसो राइसब्रैन हा ऐं पंज किला चांवर खपनि चांवर कहिड़ो अघु अथव भाऊ सुठा गोलम खपनि मूंखे सतरि सठि लॻायो न भाऊ अॻिए दफ़े सठि ॾिना हुयवि अच्छा ठीकु आहे पंज किलो लिखी छ्ॾो उहे ऐं पंज किला खंडु मोकिलियो पंज किला खंडु मोकिलियो हिकु किलो चणनि जी दाल किलो थूअर जी दाल किलो मूङ ऐं चाय पत्ती मोकिलिजो टाटा अग्नि ऐं पैराशूट जो खोपरो तेल मोकिलिजो अधु किले जी शीशी जेको सौ ग्राम फ्री ईंदो आहे न हुन में छह सौ एम एल ऐं पतंजली जी पेस्ट हूंदी अथव तव्हां न रखंदा आहियो अच्छा ठीकु आहे पोइ साबुण मोकिलिजो लक्स जा चारि चकियूं चइनि ते हिकु फ्री जेका मिलंदी आहे न उहा मोकिलिजो हा हीअं कयो हार्पिक मोकिले छ्ॾो ऐं हथु मलण वारो जो डैटोल मोकिले छॾियो हैंडवॉश डैटोल हैंडवॉश मोकिलियो ठीकु आहे पोइ पंजे लीटर ई मोकिले छॾो हा हा ऐं ॿियो बि सामान खपंदो हुयो होॾे बुर्श अथव बुर्श कपिड़नि धोइण जा बुर्श उहो खपे हिकु खपे उहो ऐं टाइड सरफु खपंदी हुई पंजे प छहे किले जो जेको ईंदो आहे न पैकेट छहनि किलनि ते ॿ किला फ्री उहा बि मोकिले छॾिजो न न उहा जेका लेमन जेका लेमन ईंदी आहे न लेमन ऐंड रोज़ उहा ई खपंदी आहे मूंखे हा ऐं हिकु सनसिल्क जो शैंपू बि मोकिलिजो ऐं थूम सुकी मोकिलिजो पाउ छोला छोला लिखिजो अधु किलो ठीकु आहे सभु सामान बिल विल हा हा हा काबुली चणा हा हा हीअ ॻाल्हि कुझु हाणे सामान थी वियो आहे टी चई हज़ारे खां मथे पोइ कुझु गिफ्ट विफ्ट ॾियो खणी सभु कंपनीअ जो मोकिलो न तव्हां बि त कुझु ॾियो न असांखे फ़ाइदो इहो त कंपनियुनि मोकिलियो आहे न तव्हां थोरे ई था ॾियो कुझु

अमा इहो सभिनी वटि आहे हैड जी पुड़ी मोकिले छॾिजो अधु किलो हैड जी पुड़ी बसि मां न ॼाणा अधु किलो हैड जी पुड़ी मूंखे फ्री खपेव उनजा पेसा न लॻाइजो ठीकु आहे महिरबानी बिल मोकिलिजो हा पोइ पेसा पेसा अमाल हथु मोकिलियांव कि न पोइ जीपे करे छॾियांव हा हा अमाल खे अमाली ॾियणी आहे हा हेॾा सौ रुपया हा त सामान वरितो आहे त दादीअ खे वीह पंजुवीह रुपिया काॾे सौ रुपिया भारी पइजी वियो मूंखे तव्हां खां सामान घुराइणु ठीकु आहे पंजाहु वठो आ पंजाहु वठो आ ठीकु आहे मोकिलियो ऐं बिल मां जीपे कयांव न चओ था हा हा महिरबानी बिल मोकिलिजो पोइ मां हिनखे ॾेई छॾंदीमांसि पंजाहु रुपिया हमाली बि ॾींदीमांसि ठीकु आहे भाऊ महिरबानी अथव हा महिरबानी हा हा वॾी महिरबानी